जी जय झूलेलाल मां भाविका थी ॻाल्हायां मां जी मां न हिकु कार वरिती आहे सैकेंड हैंड वरिती आहे जी हा मूंखे त पोइ पहिरों वारी न मुंहिंजी ख़राबु थी वेई हुई त मां हा मां ॿीं वरिती हिकु सैकेंड हैंड त मूंखे थोरो टाइम ॾियो अचो ॾिसो कार सही आहे की नाहे पोइ मां हुनखे फ़ुल पेमेंट कंदमि भाईअ खे क्रोस रोड खां रजिस्ट्रेशन न हुओ त न कराई आहे मां अञा न अञा त न आहे तव्हां ई करे वेंदा आहियो पहिरों वारी बि तव्हां ई कई हुई सही जॾहिं ख़राबु थी वेई तॾहिं मां तव्हांखे ई फ़ोन कयो हाणे बि हा हा हा सही ॻाल्हि हा जी न हो जेको भाई आहे न उहो चवे थो की मूंखे जल्दी ॿुधायो जल्दी पेमेंट कयो उहा हीअं थो करे भाई त तव्हां अची करे हिकु बार चैक करे वठो अॼुकल्ह में अची वञो अॼु ई अची वञो महिरबानी थींदी ॾाढी हा

सही ॻाल्हि हा न त अॼु न त अॼु न त कल्ह अचो अच्छा हा ॾिसो अगरि कल्ह टाइम हुजे त कल्ह अची वञो चैक करे वठो कार जी जी हा हा हा हा हा न अचो हा ॾिसी करे ॿुधाए जो कार सही आहे की नाहे वठी सघंदा आहियूं की न वठी वठूं कार वठूं बि वरी हले न व वधीक त बेकारि आहे न वठण पोइ हा हा इअ त हले थी हा हा न हीअं हलाए त ॾिसी आहे हलंदी कार आहे हलंदी हुअमि हुओ भाई बि हलाईंदो हुओ हा इहे सभु त हा ॿाहिरो ॿाहिरो त सही थी लॻे हीअं त हले थी कार बाक़ी तव्हां चैक कयो थोरो हा हा ठीकु आहे हा मां हा ठीकु आहे मां हिकु बार इहे सभु टाएर वग़ैरह चैक थी कया पोइ तव्हां ॿियों अची करे कल्ह चैक कजो जी जी हा न उहो सभु त उहो सभु त चैक कयो आहे एक्सीडैंट वग़ैरह त न थियल आहे जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे पोइ तव्हां अची करे चैक कजो ओ के ठीकु आहे